मां कॾहिं बि कहिड़े बि रनिंग क्लब में शामिलु न थी आहियां हा पर मां इन रनिंग क्लब सां जुड़णु चाहींदमि मूंखे ॾुकणु ॾाढो पसंदि आहे छाजे करे ॾुकण सां असांजी सिहत ठहंदी आहे ऐं असां स्वस्थ रहंदा आहियूं तव्हां ने असांखां पुछियो हुयव पी टी उषा जे बारे में उहो बि ॾुकंदी हुई ऐं ॾिसो उन्हनि देश जो केॾो नालो मशहूरु कयो अथई असां सभिनीनि जी चहेती थी वई आहे सभु जणा उनखे पसंदि कंदा आहिनि छाजे करे हुननि देश जो नालो मशहूरु कयो अथई सभिनीनि जी सभिनीनि जी प्रेरणा जो स्रोत आहे मां ने बि हुनखां इहो ई सिख्यो आहे कि कड़ी महिनत ऐं आत्मविश्वास सां पंहिंजे जीवन में सभु कुझु असां करे सघऊं था मां जी गुड़िया ने बि हिक दफ़ो दौड़ में भाग वरितो हुयईं मुंहिंजी गुड़िया मुंहिंजी गुड़िया खे मां ॾिठो हो मांसि उन ॾाढी लगन ऐं महिनत सां पंहिंजे आत्मविश्वास सां हे पुरुस्कार जीतियो हुयईं ऐं मां बि मां बि इन दौड़ दौड़ में जुड़णु चाहींदमि ऐं पंहिंजी सच्ची लगन ऐं आत्मविश्वास सां जीतण बि चाहींदमि